जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाय सि जोम बिदिनो आगर एरनाय दख'ना बिदिनो फाहार आगर फारौ मेगन आगर गुबै दाउराय मोख्रेब बेफोरखौनो जों मोजां मोजां दिजाइन लानानै दायोमोन आरोखि आरो जोमग्राफ्राथ' जोमग्रायावबो मोजां मोजां आगर एरो बिदिनो सिखिरि बिरनाय बिबार गावदां गावदां आरो आर'नाइ आर'नाइफ्राबो गेजेराव बुन्दुराम आगर एरनानै जिं जिं फाहार होलांनानै एरो आर'नाइआथ' बर'नि बिराद मुंदांखा जेरावबो जेरावबो आलासि बरायनाय मानाय बेफोराव जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो जोङो जोंनि बर'फ्राथ' जेखाय खबाय औवानि जेखाय खबाय हेबनाय बेफोरबो जोंनि थाखाय बेफोरबो जोंनि शिल्प बर'नि आखाइनि खामानि आरोखि आरो औवाजोंनो जोबोद बिदिनो समायना समायना बुस्तु हेबनानै न'फोरखौबो साजायनो हायो आरो बे आजिखालिथ' मोजां मोजां मबाइलआवबो नायनानै जोङो बानायनो हायो बुस्तुफोरखौ आ बेग थेग हेबनो हायो आरो बेगाबो नोङो हेबनानै माबानो हायोबा जोबोद मुलाम्फा दङ आरोखि गावबा गाव गोसोनि माबाजोंसो बेफोरखौ मावथारनांगौ होनबानो जोबोद मोजां जायो आरो माबा नांगोल जुंगाल बेफोरबो जोंनि बर'नि माबाखा जोंनि बर'नि हुजुलि होनो मा होनो बेखौ बर'नि माबा आरोखि जों नांगोल जुंगाल मै बेफोरजों जों हाल मावनानै जोङो खेथि मावो जों जोबोद बेफोरजोंनो उपकार मोनो बेफोरखौनो मावो दानि मानसिफ्राथ' बेफोरखौनो मावनो हाला गोदान गोदान माबा ओंखारजोबबाय दानि जुगाव माने नांगोल जुंगालखौनो इउस खालामला आरोखि दाना गोदोनि बायदि नंला सब बुस्तुआनो माने सोलायजोबबाय दानि जुगनि सिख्लाफ्राबो दानाय लुनायजों खुनु माबा गैला आरो बर' माहारिफ्रा बर' हिनजावफ्रा जोङो बिदिनो एमब्र'दारिबो सुनो हायो दानाय लुनाय दानो हायो बेफोरजोंनो गावनि लेखा फरा रोङाबाबो जों बेफोरखौनो इयुनाव गावनि जिउखौ बेजोंनो एसे एसेबाबो खांलांनो हायो आरो माबा बुहुद खामानि दङ आखाइनि खामानि बेफोरखौ मावनो हायोबानो रावनिबो एसेबां मानि खस्थ' गैया एसे माबानायाव नख'र सलायनायाव थाख थुख बेफोरजोंनो सलायनानै जानो हायो आरो मा बुंनो आरो जोंनि जेनेबा जोंनि कालसार मोनसे बागुरुमबा मोसानाय बेफोरबो जोंनि बिराद गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांनानै बेफोरखौ माबाहैयो बिराद मुंदांखा बागुरुमबा मोसानाया बेफोरनो आरोखि आरो दंबावो गोबां आनो बुंनांगौआ आं एसेबांखौ बुंनो हाथ'ला बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै